नमस्ते ठीक हे आइए दुकान पर हर क्वालटी की है आइए आप आप आइए पसंद करिए देखिए कौन सा पसंद है आपको आकर ले जाइए सब कुछ है गुड्डा गुड़िया को हर एक चीज है ठीक है डेढ़ सौ तीन सौ दो सौ जैसा लेंगी वैसा रेट है ओ भी है लाल पीला नीला हर एक कलर है जो आपको हर ग्राहक को अलग अलग कलर पसंद होता है अलग अलग कलर ले जाते हें आपको जो पसंद हो आप ले जाइए है आइए आइए आइए जब मर्जी तब आइए बरम स्थान ओ दस एक से बीच में खुला रहता हे ठीक है आइए आप जो आप अपने बच्चे ठीक हे आइए आप ले जाइए जो आपको पसंद हो ठीक हे अच्छी बात है ठीक है ठीक है आइए आपका वो भी है वो भी है आइए हर एक खिलाैना है जो आपको पसंद हो गुड्डा गुड़िया गाड़ी मोटर जिस भी सब कुछ है जो बच्चों वाला खिलौना होता है सब उपलब्ध हैं ठीक है नहीं नहीं कोई कमी नहीं रहेगी ठीक है

ठीक है दे देना जब आपको टाइम हो आप आ सकती हैं पूरा हमारी दुकान भरा हुआ है सामान की बात कर रही हैं ठीक है सब कलर हैं वो भी कलर हैं नमस्ते